आं गामिनि सुबुं बा गामिनि मानसि हिसाबै आं बेखौनो फोरमायनो सानो जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां बांसिन जौखोन्दोनि मानसियानो जोंहा खेथियग खेथि मावनानै जाग्रा बा आबाद मावनानै जाग्रा आबादा गोबां रोखोमनि आबाद दङ दैज्लां मेसें बोथोरखौ लानानै जोङो आबाद मावनो हायो खिन्थु गोदोनि दिनाव जों बोथोरखौ नेनानै गोबां रोखोमनि फसल जों मावनो हायोमोन खिन्थु दिनै गाबोन जोंहा बिफां लाइफांनि खमियावबा बोथोरनि सोलायनायाव जों सिजेनोलि बा बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै जों खामानिफोरखौ आबादफोरखौ मावनो हालिया दा बैग्यानिकनि फद्द'थिजोंबो जों मावनो गोनां जाबाय बैग्यानिक आदबजों जेनेबा जों दानि मेसेङाव मेसेंनि माइ गायो बे समाव जोंहा नै बोथोरा अखायानो गैया दासिम खामलाजों मेसिनजों बा सलारजों दैजों दै सारनो गोनां जायो बरिं गायनानै फोथारफ्राव आं बेखौनो सानो खामारिया सुबुंफोरखौ जों बोथोरजों लोब्बा लाया लासिनो दानि बै बिग्यानिक आदब खायदाजों जाहाथे जों आबाद मावनायखौ गोसो होयो जोंनि नुसुंसेनि माहारिफ्रानो गोबां खेथिजों जौगानाय होनना बुंजायो जेनोबा मायनरिथि सुबुं बा बांगाल बांगाल सुबुंफ्रा नै दुब्लिफ्रानो गोथां जाजोबो बिसोरो खिन्थु मेडिशिनफोरखौ हासारफोरखौ बिसोरो नांनायनि अभार अभार बाहायो बेनि थाखायनो बिथांमोननि मैगंफ्राबो जों जानायाव एसे देहानि थाखाय प्रब्लेम जाहैगोन बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि आबादारिफोरखौ हानायसिम जोंहा न'आवनो गोबोर हासार थायो बिदिनो अरगानिक अरगानिक फद्द'थिजोंबो जों मावनो हायो बिदिनो गोबां बारिफ्राव मैगं थाइगं लाव खुमब्रा लाफा बिदिनो दुनदिया सुनदिया गोबां धरननि जों खेथि मावनो हायो दा बेफोरखौ जों जोंहा गोदो नेचारेलि मावबोयोमोन बेनिखायनो मैगं थाइगंफ्राबो जानायाव जोबोद स्वाद नाङोमोन बा गोथाव जायोमोन खिन्थु दानि मैगं थाइगंफ्रा बेसे थावनो नागिरला गोदोनि बायदि लाफाफ्रानो हायब्रिद जाबाय नै गोदोनि लाफा लाफाखौ जों जायोमोन बा बानलु बाथोनफोरजोंनो मोजां खहाबोमोन खिन्थु दानि बे बोथोराव जों

गोबां आदब खायदाजों मावबाय लाफाफ्रानो एक फुट दुइ फुट गाहाम जौवो गोबां बायदिसिना हासार होनानै दा गंगार दुनदियाफ्राबो जोंना सिख्लाफ्रावनो थाला बायोमोन खिन्थु दा बे बुस्थुखौ जोंनि नुसुंसेनि माहारि मुस्लिमफोरा बा बांगालफोरा बिसोरो आबाद फोथाराव लांबाय बेफोरखौ हासार होनानै ग्रोम ग्रोम बिसोरसो दुन्दियानो गंगार दुन्दियानो लाफानो मैथानो बिसोरसो फानग्रा जाबाय जों बर'फ्रा बारि थाब्लाबो हाग्रासो गुदुं खालामना लायोसै ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' माहारिफ्राबो जों जोनोमनिफ्रायनो आबादजों आबाद मावग्रा जाथि हिसाबै जों आबाद मावनांगोन आरो लोगोसे जोंहा बिदिनो गोबां जाहा खमि जायो आबाद मावनायाव बे खमिफोरखौ जों सुफुं लांनो नाजा नांगोन दा जोंहा बैग्यानिक आदबजों आबादफोरखौ जों मावनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव जों बोथोरखौ जोबोद आसा खालामोमोन बा भरसा खालामोमोन नांगौ समाव जों अखा मोनाबा जों माइफोरखौ बा आबादफोरखौ जों मावनो हाया बिनि थाखायनो जों दानि बैगा्नियाक आदबजों सलारनो मेशिनआरिनो बरिं सरिं गायनानै जों नांगौ समाव जों थोजासे दै होनानै जों आबादफोरखौ जों उथायनो हायो दा जों गामियारि हिसाबै जों स्निजिबा दाइनजि जौखोनदोआ जों आबाद मावनानै जाग्रा बेनि थाखायनो आं सानो गामियारि हिसाबै जाहाथे जोंहा बर'फोरखौ बैग्यानिक आदबजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे जों आबादफोरखौ मावलायगोन आरो गावनि न'खरखौ फोथांनायजों बा फोजौंनायजों लोगोसे हालामनि एरियानि जों ओ जौगासारनायखौ जों लाबोनो हायो बेखौनो आं सासे खेथियग हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जों बैगानिक आदबजों जों मावनानै जोंनि खेथिफोरखौ जों उथायनो हागोन होनबा गावनि न'खरखौ सुंथानायजों लोगोसे ओ गामिनि एरियानि मानसिफोरखौ जाहाथे मोजां मैगं थाइगं बा मोजां आबाद मावनानै ओ जों गावनि रांखान्थि अबस्थाखौ एसे गोजौ थाखोआव लाबोनो हागोन आं बेखौनो खावलायबाय जों मेक्सिमाम गामियाव आबादारि आबाद मावनाय हिसाबै जोङो आबाद नि सायाव जों सोनारनानै थायो आं बेखौनो खावलायबाय जोंनि मानसिफ्रा गोबां बिब्दिनो दिल्लि बेंगालरनो माबानो खामानि अभाबआव बिदिनो थांला बायहैयो खिन्थु गावनि हा दं गावनि बारि दं जों बेयावनो खेथि खालामा आं बेखायनो बेखौनो खावलायबाय जाहाथे जों न'फ्रावनो जुदि आबाद फोथार दङबा मावलायगोन आरो लोगोसे गावहा निजा गैयाबाबो जों मालायनिखौ थिखा आदि बनदख एरि लानानै जों मावनो हायो आरो बांद्राय गिदिर मन्थ्र' गैया बेयाव गावनि देहा आयथिं थासान्दियाव जों गावनि मेलेम थासान्दियाव जों मेलेमफोरखौ खाथायनांगोन बा देहाफोरखौ जों बाहाय नांगोन अब्लासो जोङो खस्थ' खालाब्लासो जोंनि गथ' गथाइखौजों मोजां खालामनो हागोन बा एरियाखौ जौगा होनो हागोन आं बेखौनो सानो जाहाथे बयबो जों आबाद फोथाराव बयबो ग्रोम ग्रोम ओंखारलायनानै जाहाथे जों ओ आबाद बिथिङाव जों जौगासारनो हायो आं बेखौनो आंनिथिंजायनिफ्राय गुरैयै बुंथिनाय जाबाय गोजोनथों